मां ओला जे कस्टमर केअर में थी ॻाल्हायां मूंखे कटनीअ खां जबलपुर ॾहें बजे ताईं पहुचणो आहे छा तव्हां मूंखे टाईम सां वठण ईंदव ऐं टाईम सां उते पहुचाईंदव मूंखे ॾहें बजे हरदा जे लाइ ट्रेन पकड़णी आहे कार जी कंडीशन सही हुजणी खपे मूंखे टाईम सां कटनीअ घणे पहुच निकिरणो आहे टाईम सां उते जबलपुर पहुचणो आहे ऐं टाईम ते ई मूंखे ट्रेन में चढ़णो आहे मूंखे उन टाईम ते तव्हां मूंखे वठणु ईंदव तव्हां उहो टाईम मूंखे ॿुधाए छॾिजो त मां उन टाईम ते उन कार में जे लाइ रेडी हूंदमि तव्हां मूंखे जबलपुर पहुचाए छॾिजो मां उन जबलपुर मां उन ट्रेन मां हरदा वेंदसि उते मूंखे पंहिंजो डॉक्टर खे ॾेखारणो आहे